जी क्या आप ओला से हैं मैंने हाल ही में आपकी ओला से कैब बुक की थी तो उस कैब से मैं मेरे नियत स्थान पर पहुँचा तो मैंने उस कैब को रात्रि में बुक किया था और रात्रि में मुझे आपके ड्राइवर ने बहुत अच्छे तरीके से पहुँचाया उसके लिए उसका तहे दिल से धन्यवाद और मैं रात्रि में सुरक्षित यात्रा करने के कारण आपकी ओला कॉल के लिए एक सकारात्मक फीड बेक देना चाहता हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार की आपने मुझे मेरे लिए नियत स्थान पर सुरक्षित रूप से पहुँचा दिया